हैलो तव्हां टाटा जे शोरूम मां तां ॻाल्हायो पिया ईवी जे अच्छा त मूंखे जेको टाटा नेक्सन जो हींअर ईवी मॉडल आहियो आहे न त हुन जे विक्रेता सां मिलिणो हुओ भई कहिड़ी रीत ना सभु हूंदो आहे की उहो तव्हां हीअ प्रोवाइड करे ॾींदा टाटा टाटा नेक्सन टाटा नेक्सन जेकी ईंदी आहे न ईवी नओं मॉडल जेको हींअर लास्ट आहियो आहे उन जे बारे में तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा की कहिड़ो कहिड़ो ऑप्शन आहे अवेलेबल जा कहिड़ा कहिड़ा हुन में सब फीचर्स आहिनि न न सिटी जो हुजे ओके

ओके न न थोरो घणो यूज़ आए एॾो कुझु यूज़ न हूंदो कार जो

ओके अच्छा ओके त इहो सभु इंश्योरेंस न इहो घणो थींदो तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा आरटीओ में सभ थी करे टोटल

ओके ओके ओके त अने ॿियो इयो ॼाणणो हो कि हिन में पाण खे हींअर अवेलेब आहे जा कोई वेटिंग आहे हींअर

मूंखे ब्लैकिश खपे न

ब्लैक ब्लैक खपे पाण खे ब्लैक कलर खपे

ओके माना टे साढा टे महिना लॻंदा बराबरि न रजिस्ट्री कराइण लाइ माना पोइ अवेलेबिलिटी जे लाइ ठीक आ त मां हिक ॿिनि ॾींहनि में अची करे डोक्युमेंटेशन जेको बि हुजे पाण पूरो करे था वठूं पिया ठीकु आहे ठीकु आहे हा ओके जय झूलेलाल